में अपनी जिंदगी च पंज छे बारी ट्रैकिंग उप्पर गेदा ऐ बट जेह्ड़े असीं लास्ट बारी ट्रैकिंग उप्पर गे हे उने साढ़ा ते दो साल पैह्ले ट्रैकिंग उप्पर गे हे लास्ट बारी उस उस वक्त साणु इक अनएक्सपेक्टेड चीज होई ही असैं ट्रकिंग कन्नै कन्नै इक मंदर जाना हा इत्थै साढ़े कन्नै जोड़ेआं दी माता उस मंदर जाना हा असीं ट्रैकिंग उप्पर गे साणु इ'यां बड़ी मैह्नत मूह्नत करियै बड़ा उच्छे ऐ उत्थै मतलब कोई जैदा इ'यां भीड़ निं होंदी ते बड़ी अच्छी जगह् ऐ उत्थैं बड़ा अच्छा व्यू ऐ और बर्फ वी पौंदी ऐ और असीं जुल्लै गे हे उद्दर ते साणु मतलव जाने च म बड़ा मजा आया हा उस जगह् क्यूंकि उद्दर बड़ी अच्छी उद्दर दे बड़े जैदा लोक वी अच्छे ऐ पर साणु साढ़े कन्नै अनएक्सपेक्टेड चीज होई ही कि असें उत्थैं मंदर उप्पर गे हे ते ओह् मंदर हा बंद क्योंकि उत्थैं ही उसलै ही पोआ दी बर्फ ते बर्फ च उनैं मंदर बंद करी दित्तरा होंदा हा कि ओह् बड़ा साढ़े वास्ते अनएक्सपेक्टेड हा असैं सोच्चे दा निं हा कि उत्थैं माता दा मंदर बंद होना तैं होर कुच्छ खास साढ़े कन्नै अनएक्सपेक्टेड हैनी होए दा वैसे उत्थै मजा बड़ा आया हा फिर असें थोह्ड़े दिन स्टे करियै फिर ओह् खुल्लिया हा मंदर असैं दर्शन करी ले हे ते होर वी असीं बड़ी अच्छी अच्छी जगह् पर गे ट्रै ट्रैकिंग उप्पर साणु इयां म मजा वी आंदा इ'यां ट्रैकिंग इक बड़ी अच्छी चीज ऐ कि साढ़ी हर इक बंदे गी अपनी लाइफ च ट्रैकिंग उप्पर जाना चाहिदा ऐ इक एह् अच्छी चीज ऐ ट्रैकिंग हाईक उप्पर जाना मतलब ट्रैकिंग हाईकिंग उप्पर करना इक अच्छी चीज ऐ मतलब इक जिंदगी दा ओह् कर लैने चाहिदा बंदे गी जेह्ड़ा निं गेआ मतलब उने अपनी लाइफ हैनी जीआ दे जियां दे ट्रैकिंग उप्पर ते असें उत्थे असें इक मुड़े कोल बड़ा अच्छा कैमरा हा ओह्दे च असैं फोटो खिच्चियां हियां उदे फोने च बड़ा अच्छे अच्छे कैमरे च बड़ी अच्छियां अच्छियां फोटो औंदियां हियां जेह्ड़ा सारैं बड़े इ'यां शोशल मीडिया उप्पर पोस्ट कीती ही में अपने मेरे में जैदा सोशल मीडिया उप्पर एक्टिव हैनी ऐ वैसे में इंस्टाग्राम चलाना होन्ना ओह्दे पर कीते हे में पोस्ट कीतियां हियां जेह्ड़े जेह्दे पर लाइक वी बड़े अच्छे आए हे मेरे बाकी दोस्त चलांदे उनैं फेसबुक उप्पर इंस्टा उप्पर हर जगह् कीते हे